ہم اپنی زندگی میں کافی سارے پروڈکٹ استعمال کرتے ہیں ان میں سے ہیڈفون جو مجھے بالکل پسند نہیں یہ میرے کانوں پر ہر وقت لگا رہتا ہے جو مجھے باقی دنیا کے کاموں سے متاثر رکھتا ہے اس کو لگا کر میں صرف موبائل میں چل رہے گانوں یا میوزک پر کنسنٹریٹ کر سکتا ہوں دنیا کی باقی کسی آواز یا کسی اور کام میں میں متوجہ نہیں ہو سکتا یہ مجھے اس کا سب سے بڑا نگیٹو افیکٹ لگا اسی کی وجہ سے میں ہیڈفون یا ایئرپوڈس کا استعمال کرنے سے منع کرتا ہوں ایئرفون جوکہ کانوں میں لگے رہتے ہیں دماغ کو سن کر دیتے ہیں اور زیادہ دیر میوزک سننے کے بعد انسان اس حالت میں پہنچ جاتا ہے کہ وہ صحیح سمے پر صحیح فیصلہ لینے میں نہیں لے پاتا جس کی وجہ سے کافی زیادہ چیزیں افیکٹ ہو جاتی ہیں